पहिने हमरा पास रेडमी सिक्स एके फोन रहै तकर बाद हम पोको स्मार्ट फोनकेँ पोको एक्स थ्री स्मार्ट फोन खरीदलियै जे छै ओहिमे पहिने रहै पाँच छओ मेगा पिक्सलके कैमरा रहै और आइ काल्हिके स्मार्ट फोनमे बीससँ पच्चीस मेगा पिक्सलके अगिला कैमरा छै आ पछिला कैमरा छै चौंसठि मेगा पिक्सलके एकदम हाइटेक कैमरा छै